हांजी मैम बोलिए अच्छा कहाँ होनी है मैम फिटिंग सोहागपुर हरिवाड़ अच्छा अच्छा हाँ हाँ बोलिए मैम कितना बड़ा घर है मतलब रूम वगैरह अपने यहाँ अच्छा मैम घर बनते समय अपना वो अंडर ग्राउडिंग के लिए जगह छुड़वाई थी या फिर पाइप कन्ड्यूट वाली करवाना है बाहर से ऐसा कुछ आपका प्लान बनाया है आपने

अच्छा तो मैम वाइरिंग का ही है या फिर लाइट वगैरह फिट या पंखे सब पूरा कनेक्शन करके जाना है

मतलब एकदम से ठेकेदारी टाइप का ना ठेकेदारी टाइप से ठीक अच्छा हाँ तो फिर ऐसा है कि मैं खर्चा बता दूँगा या वहीं आके अच्छा मैम हाँ तो ऐसे बता दे रहा हूँ मैं मोटे तौर पर कि जैसे अगर मैं मेरे साथ आदमी लाता हूँ काम करवाने वाले तो मैम तीस से पैंतीस हजार रुपये लगेंगे सामान आपका रहेगा और अगर आप अपने आदमी रखती हैं तो मेरा मतलब ठेकेदारी का जो भी है बताने का वो बारह से पन्द्रह हजार रुपये लगेंगे ठीक है ठीक है मैम ठीक है वहाँ और देख लूँगा एक मैं आके है ना शाम को मिल जाऊँगा मैं कॉल कर लूँगा ओके ठीक ठीक है ठीक